हांव ऑर्डर केल्ले सायटीचेर वयतले तेंकां थंयसर रिक्वेस्ट घालतलें की म्हाका एक्सचेंज करपाक जाय म्हणून म्हाजे कपडे किद्याक ते चड व्हडलें आयला ताची सायज सांजची मेरेन म्हाजी रिक्वेस्ट अप्रूव जातली मागीर थोड्या दिसांनी तो पार्सलवालो तें पार्सल घेवपाक घेतलो तेन्ना थंयसर चॅक करतलो की हांवेंन तें तें डेमेज केलां पार्सल कांय ना तेजी पिशवी बीन चड उडप ना आनी तें शिस्तीन पॅक करून तेका परत दिवपाचें इफ जर हांवेंन तेका डॅमेज केलां जाल्यार म्हाका रिप्लेस रि ऑर एक्सचेंज करून तें दिवपा ना आनी म्हाजी रिक्वायर्ड सायज सपोज हांव हांयेंन धाकटी सायज मागले धाकटी सायज तो घेवन येतलो